हमने पहले फूल बगानी लगाना पहले अपने माता पिता से सीखा था और जब फूल बगबानी लगाने लगाती हूँ वह क्या है कि फूल कैसे लगाते हैं घर के सजाते हैं अपने घर में हमारे खेती बाड़ी तो है नहीं हम उस खेती में लगाते हैं वह अपनी घर में सजाते है कैसे आगे पीछे सजाते हैं और गेंदा का फूल हो गया गुलाब का फूल हो गया बेला हो गया यह सब सारे साथ में घर में लगाते हैं लगा कर उसको बगबानी बनाते हैं अच्छे लगते हैं खेलते हैं जब फूल लेते हैं तो अच्छा लगता है फूल अच्छे में अच्छे सबसे बढ़िया लगता है गुलाब और बेला दोनों एक साथ में अच्छा लगता है फूलते हैं जब तो और सुंदर लगता है बाग़बानी लगाते हैं उसमें पानी डालते हैं और उसको फिर क्या करते हैं पानी डाल देते हैं सोडा खाद भी डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा तो बढ़िया से फूलें बढ़िया खिले अच्छा लगे देखने में सुंदर लगे सुंदर जब लगेगा तो अच्छा लगेगा घर द्वार भी अच्छा लगेगा घर में सजावट भी अच्छा लगेगा वह क्या है कि घर के पास में द्वार पर रहता है तो कोई भी आ जाए सकता है तो उसको भी देख सकता है कि नहीं और इसका बाग़ तो अच्छा लगता है इसका घर में बाग़बानी अच्छा लगता है क्योंकि सुंदर सुंदर फूल लगाया हुआ है देखने में अच्छा लगता है कि घर की वाह वाही होती है हमारे घर में बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं इनको देखने में सुंदर लग रहा है फूले बाग इतना अच्छा अच्छा फूल लगाती है वह क्या है कि बाग़बानी मिर्ची के पेड़ होता है उसमें भी लगा देते हैं कि खाने पीने के भी मिर्ची होती है टमाटर होती है सब सही सही से लगा देते हैं बाग़बानी अच्छा लगता है द्वार पर सजा लेते हैं की अच्छे लगे देखने में सुंदर लगे कि वह क्या है कि घर पर पूरी स्वस्थ सही सलामत लगता है कि के हमारे घर पर सही रहेगा हम लोग सही सलामत रहेंगे घर बाग़बानी अच्छा लगेगा